आं बाइकिं खालामनो जेब्लाबो हेल्मेट हमो आरो अखानि थाखाय रेनकट लाफायो आरो बे दावबायनाय समाव आं गारिनि गासैबो लेखाफोरखौ लायो आरो सरकारनि नेम बायदियै सालायनाय जायो जेरै आग्सिजों थांनांगौबा आग्सिनि सिगनाल आरो आग्दाजों थांनांगौबा आग्दानि सिगनाल होनानै सालायनाय जायो सरकारनि रुलफोरखौ ओंखायनो आं बयखौबो खावलायहरो सरकारनि रुलफोरखौ लानानै जों आरो बयबो बेखौ रुलखौ मानिनानै सालायनांगौ जायो जाहाथे जोङो गाव गावनो गाव गावनि सेफतिनि थाखाय हेल्मेट हमनानै बाइकखौ सालायो आरो गारिनि लेखाफोरखौ गारियाव लाफानानै थांफाखायो जाहाथे सेकिं जायोब्ला जों रावनिबो उसुबिदा मोना बेफोरखौनो आं बेनि गेजेरजों खावलाय हरनाय जायो गोजोन्थोंसै